हेल्ल' आङो नोंसोरनि हिमालय हटेलनिफ्राय आङो अर्डार खालामदोंमोन जमेट'आव चिकेन चावमिन आरो चिकेन पकरा आंनाव चिकेन चावमिनल'सो फैदों आंनावथ' चिकेन पकरा फैयासै आंथ' पेमेन्टबो खालामखाबायमोन चिकेन पकरा चिकेन चावमिननिबो आंनावथ' मोनसेल' बुस्तु फैबाय दा आं मोनै बुस्तु बिहरनायाव आङोथ' बिनि पेमेन्टखौबोथ' खालाम खांबायमोन आं पकरानिखौ चिकेन पकरानिखौ चिकेन सावमिनल'सो फैदों आंनोथ' दा नांफिनगोन नोंसोरो चिकेन पकरा होफैफिनो ना पेमेन्टखौ आंनो हरफिनो आंनो नांफिनगौ